ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی کچھ دن پہلے امیزون ایپس استعمال کیا تھا کر رہی تھی تو میں نے مجھے ہیڈ فون دکھائی دیا تو جو میں نے پانچ ہزار روپئے کے تھے تو میں نے وہ ہیڈ فون جو ہے آڈر کر دیا لیکن جب وہ آیا ہیڈ فونس مجھے ملا تو وہ بہت تو میں بہت اداس ہو ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے اور ان کے اسپیکر بھی جو اچھی نہیں ہے اور ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہے میں موبائل اور یہ جو ہے موبائل سے جلدی کنیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور جیسے کانوں میں اس کو یوز کرنے کے بعد کانوں میں الگ ہی درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہ میں نے یہ خرید کر جو ہے میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں اور جو ہیڈ فون یوز کرنے جو ہے کنیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کا چارج بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے تھوڑا استعمال کرو تو اس کا چارج جو ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے